चूह्ले और गैस च मतलब बड़ा फर्क ऐ चूह्ला मतलब कि बड़ा स्हेई चीज ऐ मतलब कि पराने जमाने च लोग चूह्ले गै चलांदे हे अजकल लोग चूह्ले गी भुल्ला दे अजकल गैस बगैरा ते ओह् आई गेदा जमाना आई दा कोई गैस जूस करा दा कोई इंडक्शन जूस करा दा जेह्ड़ा साढ़ा मतलब कि ओह् ऐ ना चूह्ले ऐ न पराने पराने साढ़े ट्रैडिशन च जेह्ड़े साढ़े पराने बजुर्ग हे ओह् इस चूह्ले च गै रुच्ची रट्टी बनांदे हे ते खंदे हे चूह्ले दी मतलब कि चूह्ले दी रुट्टी अलग गै सोआद होंदा होर बी बड़ी चीजां दिक्खेआ जाए ते ठंड च केईं लोग इ'यां बी चूह्ला बगैरा बालदे न अग्ग बगैरा सेकनै ताईं अजकल ते ओह्दै कन्नै अपना नां गै कोई गैस वेस्ट होंदा ना किश अपनै अग्ग लाओ लकड़ियां लाओ ते सेकदे र'वो मगर ओह्दा ओह् दिक्खेआ जाए गैस ते गैस ' साढ़ा बड़ा किश बैस्ट होंदा जि'यां तुस दिक्खी लैओ अपना ओह् चलदा अपनै जियां गैस बेस्ट होंदी कनै पैसे बी बेस्ट होंदे होर बी बत्हेरा किश दिक्खेआ जाए ते जालमां चूह्ला ठीक ऐ जि'यां हून इंडक्शन आई गे न इंडक्शन च बिजली बेस्ट होंदी होर बी बक्खरियां चीजां और साढ़े अपने इस तरीके कन्नै दिक्खेआ जाए ते चूह्ला बैस्ट ऐ चूह्ले दी रुट्टी दा मतलव कि सोआद गै अलग होंदा ऐ क्यों कि परानै जमानै चूह्ले बनांदे हे लोग अजकल बंद करी दे न बड़े घट्ट बनांदे पराने बजुर्ग जेह्ड़े बनांदे हे ओह् मरी मुक्की गेदे उस बजह् कन्नै अजकल कोई ओह् निं ऐ बना दे निं हैन जि'यां कोई बनाई जाए ते ठीक ऐ नेईं ते कु'न बना दा अजकल लोग अग्गें गै ओह् करदे कि टैम बचै साढ़ा मगर इ'नेंगी पता निं ऐ कूह्ले दे किन्ने फायदे न चूह्ले दी रुट्टी दा सोआद बक्खरा होंदा उप्परा जिसलै बंदे गी ठंड लग्गा दी होए चूह्ला जाली देई ओड़ो बैट्ठियै ओह् सेकदे र'वो एह्दे बाद अपना कोले दे कैंकर आई गे ओह् सेकदे र'वो बड़ी चीजां दिक्खेआ जाए ते चूह्ला मतलब कि सारें कोला ठीक ऐ मतलव कि साढ़े परानियां लकड़ियां लुकड़ियां पेदियां होन ओह्दे कन्नै गै अस बालने मतलब कि कोई हाई क्वाल्टी दी लकड़ियें दी जरूरत निं होंदी जो लकड़ियां पेदियां होन सुक्कियां जेह्ड़ियां पेदियां सुक्कियां परानियां उ'नें बालो अपने सेकदे र'वो रुट्टी बनाओ जो मर्जी करो जि'यां पराने जमानें च लोकें डाह्न डूह्न कड्ढे दे होंदे हे ओह् बी इक टाईप दे चूह्ले गै न बलदे ते अग्ग कन्नै गै न चूह्ले च बी मन्ने जंदे ओह् बस ओही अपना तरीका ऐ इ'यां दिक्खी लैओ किश होर चीज गैस बगैरा गैस बी बेस्ट होंदी खतरा बी है कि सिलैंडर बगैरा फट्टी निं जाए कुतै इंडक्शन ऐ इंडक्शन च डर ऐ कुतै करंट निं पेई जाए चूह्ले च कोई निं हां चूह्ले च बी है कुतै अग्ग लेकिन उस टाईप दा निं जि'यां गैस ते ओह्दे चै ऐ गैस च कुसै सलैडर गी गै अग्ग लग्गी इंडक्शन च ते ओह्दै च कुतै करंट पास होऐ तार नंगी होऐ ते करंट लग्गी जाए उस तरीके दा डर ओह्दे कन्नै नेंई ऐ कि अपने चूह्ले कन्नै नेईं ऐ लेकिन चूह्ले कन्नै केह् अग्ग ई होनी ऐं उ'ऐ आखना चाह्न्ना कि चूह्ले ठीक चीज ऐ मगर लोग एह् चीज ओह् निं करा दे न जान्ना दे निं हैन भला अजें बी परानी चीजां दिखदे कि हां ओह् चीज ठीक ऐ जां ओह् गल्त ऐ बस ओही उ'नें समझाना चाह्न्ने उ'नें गी कि नेईं हून चीजां छड्डो अपने परानी चीजें च दिक्खो अपने हां भाई गैस बगैरा टैम ते बचदा पर तुस अपना मतलब पराना कल्चर भुल्ला दे ओ साढ़े पराने बजुर्ग मां प्यो जेह्ड़े ऐहे ओह् इं'दे च गै खाई खाई चूह्ले च गै रुट्टी बनाइयै खाइयै बड्डे होए दे न पुराने बजुर्ग कन्नै टैम बी कढदे हे अजकल आह्ले केइयें गी कोई बमारी लग्गी दी कोई लग्गी दी केह् होंदा खान पीन निं है स्हेई बाकी तुस आपूं समझदार ओ सारे लोग ताइयैं आखा ना कि चूह्ले च खाओ चूह्ले च खाने दा फायदा ऐ इं'दा अलग ई होंदा सोआद बगैरा अलग ऐ तां गै फायदा ऐ दिक्खेआ जाए ते

समझा दे निं हैन इ'नें गल्त समझन चांह्दे मगर इ'नें एह् पता निं ऐ एह् चीजां उं'दे आस्तै स्हेई ऐ बाकी नेईं करन गे ओह् उं'दा अपना ऐ लेकिन चूह्लें दा बड़ा फायदा ऐ हून इ'यां गै इं'दे च डिफरैंस दिक्खी लैओ गैस बगैरा च गैस यूज होंदी उत्थै पैसे लगदे जेह्ड़ा इंडक्शन बगैरा ऐ ओह्दे च बिजली दा खर्च होंदा बिजली दा कराया बद्ध आंदा मगर कोई थुहानूं पुच्छै चूह्ले च ओह् चीजां औंदियां नेईं औंदियां चूह्ले च केह् उ'ऐ लकड़ी लग्गी ऐ बस ओ उ'नें बलदे रौह्नियां जिन्नै चिर बालनी बाली रक्खो उसी बस इन्नियां गै चीजां होंदियां तुसें समझाना चाह्न्नें कि तुस एह् चीजां दिक्खो समझो और इसी अमल च लाओ कि गौरमैंट नै मतलव बंदे ठीक लग्गै होर चीजां आखना चाह्न्नें लोकें बी इ'यै आखेआ अस बी इ'यै समझाना चाह्न्ने आं कि चूह्ले दे बड़े फायदे ऐं मतलब तुस बी एह् चीजां खाओ पियो और ध्यान रक्खो ते अपने घर आह्लें दा बी ध्यान रक्खो

मगर तुसें अपने पराने कल्चर निं भुल्लने चाहिदे जेह्ड़े थुआढ़े पराने बजुर्ग हे खंदे पींदे ही चूह्ले च बनाइयै चूह्ले च खाना चूह्ले च गै फुल्के बनाने चूह्ले च गै सब्जियां चूह्ले च गै रुट्टियां बनानियां सब किश चूह्ले कन्नै करदे हे ओह् मगर अजकल दे लोग टाईम बचाने दे चक्करै च ओह् सब किश भुल्ला दे कि कि'यां करना कि'यां नेईं करना ओह् इ'नें चीजें गी ध्यान निं देआ दे न ते ओह् चीजां इं'दे बास्तै गै खराब न बाकी इ'यै चूह्ले पर ई बनाओ ते खाओ ते पियो बाकी जि'यां तुहानूं ठीक लग्गै तुस अपना कम्म करो बनाइयै खाओ नेईं खाओ थुआढ़ी अपनी मर्जी ऐ लेकिन ओह् एह् चीजां थुआढे बास्तै फायदेमंद न ते इ'यै तुहानूं समझान्ने आं